हाल ई में मां हिकु परफ्यूम वरितो हुयो जेको न्यूयॉर्क में तमामु मशहूरु आहे वो परफ्यूम जॾहिं मूंखे मिलियो तॾहिं मां हुनखे इस्तेमालु कयो पर हुनमां मूंखे ॾाढी मुसिबतियूं थियूं पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे जॾहिं मां हूअ परफ्यूम इस्तेमालु कई त मूंखे जाम एलर्जी थी पई मूंखे ख़ारशु थी वई सॼे बदनि में पोइ मां ॾिठो त हुनमें छा छा पियल आहे त ख़बर पई हुनमें हिक ॿ शयूं अहिड़ियूं हुइयूं जंहिंजे करे मुंहिंजे बदनि ते ख़ारशु थी वई ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हुनजी जेका सुगंध आहे हूअ तमामु तिखी हुई जंहिंजे करे मूंखे सर्दी थी पई ऐं मुंहिंजा घरु वारनि खे बि मथे में सूरु थियण लॻियो जॾहिं मां उहा परफ्यूम लॻाई इन करे मूंखे इहा परफ्यूम बिल्कुलु पसंदि न आई ॿी ॻाल्हि त इहा आहे की इहा परफ्यूम एॾी महांगी आहे मूंखे लॻी सुठी हूंदी परफ्यूम पर हाणे मूंखे ख़बर पई की मुंहिंजा सारा पैसा बर्बाद थी विया आहिनि ऐं अॻिते खां मां इहा परफ्यूम कॾहिं न वठंदमि हिन परफ्यूम खे बि लॻाइण खां पोइ हिन जी सुगंध थोरे कलाकनि में गायब थी थी वञे इन्हीअ करे हिन परफ्यूम खे घड़ी घड़ी लॻाइणो थो पए जेका ॻाल्हि मूंखे पसंदि ना आई परफ्यूम अहिड़ी हुजनि खपे जेका घटि में घटि अठ कलाक त हले पर हिन परफ्यूम में उहा ॻाल्हि कोन्ह हुई इहा बि हिकु ॻाल्हि आहे जंहिंजे करे मां इहा परफ्यूम अॻिते खां न वठंदमि